जेल्लै में नि'क्की ही ते में बड़ियां सारियां मतलब क्हानियां पढ़दी ही में मिगी ना महाराणा जेह्ड़े साढ़े राजा हे महाराणा प्रताप प्रताप ओह् ना मिगी बड़े शैल लगदे हे महाराणा प्रताप बड़े शैल लगदे हे ओह् उ'नें अकबर कन्नै युद्ध मतलब कीता हा ते मतलब उं'दे साहस दा ते कोई वर्णन निं करी सकदे अस जि'न्ना ओह् साहस ही मतलब उ'नें कि'न्नी लड़ाई लड़ी मतलब अकबर नै कि'न्ने लड़े ओह् ते मतलब उं'दा ते मतलब कोई मुकाबला निं करी सकदा हा जि'न्ने ओह् साहसी हे मतलब उ'नें ई दिक्खियै असें ई बड़ी जादा प्रेरणा मिलदी कि जेह्ड़े साढ़े राजा हे कि'न्ने मतलब साहस दिखांदे हे अपना उ'नें कि'न्ने लड़ाइयां लड़ी कि'न्नें अच्छे अच्छे कम्म कीते होर कि'न्नें मतलब लोकें दी बी मतलब कि'न्नी परवाह् करदे हे ते अपनी उं'दी जनता होंदी ही ओल्लै कि'न्नी उं'दी परवाह् करदे हे ते मतलब उ'नें कि'न्ना हराया कि'न्ने बारी उं'दे जेह्ड़ा घोड़ा हा राजें दा राजें उं'दा जेह्ड़ा घोड़ा हा उ'नें चेतक उं'दा नांऽ चेतक हा राजे दे घोड़े दा नांऽ चेतक हा ते उं'दा महाराणा प्रताप जेह्ड़े साढ़े राजा हे ओह् इक मतलब वीर साहसी राजा हे ते ओह् जेह्ड़े उं'दे घोड़े हे ओह् बी मतलब बड़े तेज बड़े आखदे न दिक्खेआ में ते फिर बाद च चलो टी वी बी आइया दिक्खने च मतलब मिलिया लब्भी आ पैह्लें क्हानियां हां उं'दिया पढ़दे हे जेह्ड़ियां ते उं'दे जेह्ड़ा घोड़ा हा ते ओह् बी बड़ी तेज़ दौड़दा हा आखदे ओह् मतलब दिक्खेआ असें क्हानियें च पढ़ेआ उं'दा घोड़ा बी बड़ी तेज दौड़दा हा ते जेह्ड़ा उं'दा इक हाथी बी ऐहा दा उं'दा हाथी बी बड़ा मतलब जेह्ड़ा अकबर दे कि'न्नें कि'न्नें हाथियें गी हराई ओड़दा हा मतलब वीर साहस योद्धा मतलब योद्धा हे ओह् ते उ'नेंगी दिक्खियै असें सारें गी गै बड़ी प्रेरणा मिलदी कि जे आलस बी होऐ अस सोचने साढ़े राजा इ'न्ने महा युद्ध करदे हे एड्डे एड्डे युद्ध करदे हे कि'यां मतलब तलवारां चलांदे हे होर एड्डे एड्डे घोड़े मतलब घोड़े मतलब कि'न्ना युद्ध लड़दे हे ओह् ते ऐल्लै दिक्खी लैओ जि'यां साढ़े मोदी बी कि'न्ने अच्छे प्रधानमंत्री ऐल्लै न अज्ज दे टैम पर मतलब ओह् बी बड़े चंगे न मतलब बड़े अच्छा कम्म करा दे न इ'यां गै साढ़ा महाराणा प्रताप जी होरें बी बड़े शैल शैल कम्म कीते दे लोकें गी बड़ा सारी सुविधाएं उस टैम उ'नें देने दी कोशिश कीती होर उ'नें जि'न्ना मतलब जि'न्ना अपने देश अपनी जेह्ड़ी मेवाड़ बिच रौहंदे हे गुजरात च उद्धर उद्धर रौहंदे हे उ'नें अपने मतलब सारे दी बड़े अच्छे तरीके मतलब अच्छे तरीके कन्नै मतलब रक्खेआ जेह्ड़े अपने उं'दे कन्नै मंत्री चलदे हे जो बी चलदे हे ते उ'नें गी मतलब साहस बनांदे हे ओह् बड़ा जेह्ड़ी उं'दी मम्मी ही जेह्ड़ी उं'दी मां ही ते मां ही जेह्ड़ी उं'दी ते उ'नें ओह् बी मतलब बड़ी अच्छी रानी ही उ'नें महाराणा प्रताप हुंदी ओह् रानी बी बड़ी अच्छी ही बड़ी मतलब चंगी रानी ही उं'दे उ'नें बी दिक्खियै असें गी बड़ी जादा प्रेरणा जेह्ड़ी मिलदी ऐ होर ओह् ना इक कृष्ण भगवान दी बड़ी बड्डी भगत बी ही होर उ'नें बी बड़े शैल कम्म कीते मतलब बड़े शैल कम्म करदे हे बड़ा अच्छे हे ओह् रानी उ'नें ई दिक्खियै इक प्रेरणा असें गी मिलदी क्या अस बी अच्छे बनचै अस अपने बच्चे बी अग्गें क्हानियां सनाने कि जेह्ड़े साढ़े महाराणा प्रताप सिंह हे ते मतलब उ'नें ऐसे ऐसे कम्म कीते दे उ'नें हराये जेह्ड़े साढ़े अकबर होर उ'नें ई ते मतलब रहांदे हे उ'नें कि'न्ने बड्डे बड्डे युद्ध कीते अपने जेह्ड़े मेवाड़ गी बचाने बास्तै मतलब कि'न्ने उ'नें बलिदान दित्ते कुरबानियां दित्ती कि'न्ना मतलब उ'नें दित्ता पर अस असें अपने बच्चें गी सखानै होने अगर साढ़े राजा इ'न्ने साहसी हे ते इ'न्ने साहसी हे ते असें कीऽ निं मतलब साढ़े बच्चे कि निं बनन्न असें उ'नें ई दिक्खियै इक्क साहस आंदा ते हून साढ़े दिक्खी लैओ साढ़े प्रधानमंत्री मोदी जी इ'नें बी दिक्खियै असें गी साहस आंदा कि इ'न्नी उमर च बी ओह् दिक्खी लैओ इ'न्नी उमर च बी जाइयै कि'न्ना कम्म करा दे ओह् कि'न्नें घट्ट घैंटे सोंदे ऐं ते जोल्लै सानूं खबरें च सुनन आंदा ते मतलब उं'दे च बी कि'न्ना साहस ऐ ऐल्लै अस मोदी जी गै दिक्खी लैचे जि'यां साढ़े राजे म्हाराजे हे ते ऐल्लै मोदी बी मतलब प्रधानमंत्री साढ़े ओह् बी दिक्खी लैओ इस टैम मतलब उं'दी रेस्ट करने ओह् फिर बी इस टैम च कि'न्ना मतलब कम्म करा दे न ऐल्लै अपने देश दी तरक्की बास्तै कि'न्ना अच्छा अच्छा सोचा दे न कि साढ़े देश दी तरक्की होऐ कि'यां कि'यां साढ़े देश दी डवेलपमेंट जादा जादा जादा कोला जादा बधै साढ़े युवा जेह्ड़े जादै जादै साढ़े युवाएं गी जेह्ड़ा रोज़गार मिलै इ'यां गै साढ़े राजे हे इ'यां गै साढ़े इस टैम साढ़े जेह्ड़े मंत्री प्रधानमंत्री राजे इ'यां प्रधानमंत्री बी इस टाइप दे गै न ते मतलब इ'यां गै सोचा दे मतलब बड़े अच्छे अच्छे जेह्ड़े बी साढ़े राजे महाराजे आए मतलब बड़े अच्छे अच्छे कम्म कीते मतलब होर इ'नें गी दिक्खियै असें गी बड़ा साहस मिलेआ कि अस बी अच्छा कम्म करचै होर एह् मतलब उ'नें ई दिखचै इ'न्नी उमर बिच अगर करी सकगे अस ते हालै यंग आं अस क्यों निं करी सकदे असें ई इ'न्ना आलस निं होना चाहिदा में ते अपने बच्चें ई बी बार बार सखानी कि दिक्खो साढ़े राजे जेह्ड़े कि'न्ना कम्म करदे ते मतलब उ'नें करने चाहिदे मतलब असें बी करने चाहिदे